अगर में गल्ल करां एह् इलैक्ट्रिसिटी डेंजर दी मतलसब इयै बिजली दा खतरा ते में तुसेंगी गल्ल सनांऽ सतमीं जेल्लै में सतमीं बिच हा निं ते मेरे कन्नै इन्नी गंदी घटना होई ते केह् होआ में ना लाये दा हा पक्खा स्टैंड आह्ला पक्खा होंदा ओह् तुसेंगी पता ऐ में केह् कीता नुहाड़ी इक्क तार पाई बिच इन्ना मतलब में पता गै निहा की तार बिच पाई इक्क साईड दूई जेह्की ऐही ना उसी में केह् करन लगा नुहाड़ा ना थोह्ड़ा बाहरा दा नुहाड़ी जेह्की तार ही ओह् थोह्ड़ी बाहर घट्ट निकली दी ही ते में ना उसी पूरी बाहर कड्ढन लग्गेआ ते में उसी जियां हत्थ लाया बज्झी मिगी करंट ते मेरा हत्थ साईड परा मिगी इन्नी बड़ा जादा शॉक होआ में इंया पता निं लग्गेआ कि केह् मतलब ते नहाड़े बाद में अवेअर होइया कि इक्क तार जेल्लै अंदर होऐ ना ते दूई तार गी हत्थ निं लाना चाहिदा इं'या अवॉयड करना चाहिदा निक्के निक्के इलैक्ट्रिक बड़े डेंजर होंदे इयै मतलब कोई गिल्ला होइया कोई तार नंगी ऐ ओह् गिल्ली होई ते एह् निं ऐ कि नुहाड़े पर सिद्धे जाइयै पैर रक्खो तां प्ही तुस स्वर्ग निवास करी सकदे ते ते इ'यै कि एह् निक्के निक्के डेंजर तुसेंगी पता केह् अस बड्डे होंदे जन्ने उ'आं उ'आं असेंगी इ'नें चीज़ें दा पता लगदा जंदा अ इ'यै